اب میں اپنی تعلیم کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں میں نے جو اپنی تعلیم مکمل کری تھی وہ میں نے سن دو ہزار چودہ میں میں اپنا اسکول کمپلیٹ کرا تھا اور اس کے بعد میں نے جامعہ کالج سے یونیورسٹی سے میں نے جو ہے اپنی گریجویشن کری تھی جب میں میری جب گریجویشن مکمل ہوئی تھی تو اس کے بعد میری شادی ہو گئی تھی تو گریجویشن مکمل ہونے کے بعد میری شادی ہو گئی تھی تو میں اپنی آگے جو اپنی تعلیم ہے وہ آگے نہیں مکمل نہیں کر پائی تھی تو میری شادی کے بعد میرے جو شوہر ہیں انہوں نے میری بہت مدد کری تھی میری تعلیم کو مکمل کرانے کے لئے تو میں نے اپنی شادی کے بعد جو ہے وہ اپنا ایم بی اے کرا تھا اور اس جو ایم بی اے کرا پھر میں نے جو ہے وہ ہسٹری آنرس کرا تھا جامعہ سے ہی کرا تھا میں نے تو یہ میرے تعلیم کا وہ ہے جو میں نے اپنی تعلیم جو حاصل کری ہے وہ جو ہے وہ میں نے ہسٹری آنرس سے کرا ہے